हैल्लो अच्छा अच्छा केह् करने अच्छा ते श्रुती में तुसें ई इक गल्ल एह् जरूर आखगी तुस ना बेकार दी सोच कोला अपने आप गी पैह्लें दूर रक्खो अपने आप गी व्यस्त रक्खने दी कोशश करो आखदे ना कि खाल्ली दमाक गै शैतान दा घर होंदा ऐ अपने दमाक गी खाल्ली रक्खना गै नेईं तुस अपने दिन गी ना इक बक्खरे बक्खरे सैगमैंट च बंडी लैओ ठीक ऐ एह्दे कन्नै केह् होग जेल्लै तुस व्यस्त रौह्गियां ना फिर तुसें ई एह् बेकार दियां गल्लां चेता नेईं आनियां ते ना तुसें गी एह्दा कोई असर होना

अपने दिन दी शुरुआत तुस कि'यां करदे ओ श्रुती तुस कि'यां करदे अपने दिन दी शुरुआत

इक ते जेह्ड़ा मेन कम्म ओह् ते तुस करदियां गै निं बडलै उट्ठियै प्रभु दा नांऽ लैओ प्रभु कन्नै जुड़ो उं'दे कन्नै कनैक्ट बनाओ अपने दमाक दी जेह्ड़ी नसां ना उ'नें गी पुनर्जीवत करो उ'नें ई रीफ्रैश करो जेल्लै तुस प्रभु दे ख्यालें च रौह्न्दे ओ ना एह् जेह्ड़ियां बेकार दियां तुसें सोचां ना ओह् मुक्की जंदियां न ठीक ऐ तुसें इक पाजटिव सकारात्मक सोच कन्नै अग्गें बधना ऐ ठीक ऐ श्रुती होर अपनी जेह्ड़ी थोआढ़ी नैगटिव न नकारात्मक सोच गी तुसें पिच्छें छोड़ी ओड़ना ऐ

हां ते इ'यो ते तुसें ई समझाऽ नी ऐ ना हां अच्छा हां इक इक जे तुस हां अच्छा हां जेल्लै एह् सोच आई जा ना मनै च जेल्लै एह् सोच मनै च आई जंदी ना माह्नू दी फ्ही ओह् गल्ल जेह्ड़ी ना दर्हांदा नेईं ऐ ओह् गल्ती दुबारा दरहांदा नेईं ऐ तुसें इक बारी जे प्रण करी लेआ फ्ही तुसें ओह् प्रण नेईं ना लैता तुसें एह् सोच नेईं ना छड्डी तुसें सोचेआ जि'यां चला दा कम्म चलदा र'वै तुसें अपने आप गी आपू सुधारना ऐ जिन्नी देर तक इंसान गी माह्नू गी एह् निं पता होऐ कि मेरे अंदर जेह्ड़ी खामी ऐ उस्सी में कि'यां दूर करना ऐ ओह्दे आस्तै उ'न्नै आपू सोच अपनी बदलनी ऐ आपू इक ओह्दा इक जरिया तुप्पना ऐ जि'यां में तुसें ई आखेआ तुस सवेरै उठदे ओ थोह्ड़ी देर तुस ना मैडीटेशन च बेही जाओ ठीक ऐ हां जेल्लै तुसें अपना अस उस्सी आखनें अस ज्ञान मुद्दरा च तुसें अपने हत्थ रक्खने चौंकड़ी मारियै तुसें बेही जाना ते तुसें जित्थै बिंदी लगदी ऐ उत्थै तुसें अपना जेह्ड़ा ध्यान ऐ केंदरत करी लैना उस्सी अस भृकुटी आखने तुसें पैह्लें गै थोआड़ी नकारात्मक सोच ऐ ना नकारात्मक सोच थोआढ़े उप्पर इसलै हावी ऐ तुसें उस नकाराताम्क सोच गी सकारात्मक बनाना ऐ तुसें एह् अपने उप्पर प्रण लैना हां में एह् करी सकनी आं कोशश ते करियै दिक्खो ते कोशश करने आह्ले दी आखदे कदें हार होंदी नेईं ऐ तुस करा दी ओ कोशश नेईं करा दियां तुसें कल्ल बडलै जिसलै उट्ठना ऐ तुसें जिसलै कल्ल बडलै उट्ठना ऐ सभनें शा पैह्लें इक ऐसे थाह्र अपने हवा जित्थै झुल्ला दी होऐ बाह्र तुस अपने लान च चली जाओ बेह्ड़ै चली जाओ तुस उत्थै तुसें बेहियै ज्ञान मुद्दरा च हत्थ रक्खी लैओ चापड़ी मारी लैओ तुस तुसें अपनी भृकुटी उप्पर अपना ध्यान केंदरत करना ऐ जित्थै इंसान बिंदी लांदा ऐ जिसलै तुसें केदरत करी लेआ ते फ्ही तुसें दिक्खना ऐ कि तुस इक ऐसी दुनिया च चली जागे जित्थै तुसें ई पता चलग में ते बड़ी आनंदमय स्थिति च पुज्जी गेई आं ठीक ऐ कि तुसें गी एह् सोच नकारात्मक सोच में केह् करा कि'यां करा होई सकदा नेईं होई सकदा एह् सारे सोआलें दा जवाब तुसें ई थ्होई जाग दूई गल्ल तुसें गी उ'दे बाद पूजा करनी भगवान दे कन्नै जुड़ना ठीक ऐ जेह्ड़ी अपनी डोरी ऐ भगवान गी सौंपी देओ थोआढ़े कन्नै सब शैल होग सब चंगा होग सब सकारात्मक होग जे तुस अपने अपने गै अपने गै तुस मेरी गल्ल सुनो ना श्रुती जी तुस करदियां केह् ओ आपू गै यैस्स ते आपू गै नो आपू गै सोआल ते आपू गै जवाब आपू गै मरीज ते आपू गै डाक्टर मन्ना दियां तुस मेरी गल्ल इक बारी कोशश करियै ते दिक्खो तुसें कोशश आपू करनी पौनी जिन्नी देर तक तुस अपनी स्हायता अपनी मदद आपू नेईं करगियां थोआढ़ी मदद कोई निं करी सकदा तुसें इ'दे चा निकलने आस्तै हां एह् जेह्ड़ी थोआढ़ी शारीरिक हुट्टन कोला जैदा तुसें मानसिक हुट्टन होआ दी हां एह् गल्ल ऐ तुसें जेह्ड़ा सुस्तीपन इक सुस्तीपन आए दा ना थोआढ़ी थोआढ़ा जेह्ड़ा सुस्तीपन ऐ ना इस्सी दूर करना ऐ ते तुस एह् करी सकदियां ओ मी पूरा विश्वास ऐ अगली बारी जेल्लै तुस मेरे कोल आगियां तुस इक इक अलग किसम दी इंसान बनी जागिया मी पूरा विश्वास ऐ जेह्ड़ी गल्ला में तुसें दस्सियां न इं'दे उप्पर गौर करो इं'दे उप्पर तुस इक नजरसानी करो सबंने कन्नै मिट्ठा बोल्लो सभनें दा भला करो सभनें दी मदद करो थोआढ़ी सकाराताम्क सोच गै थोआढ़ी बैस्ट फ्रेंड बनी जाग अच्छा श्रुती जी थोआढ़े कन्नै गल्ल करियै बड़ा शैल बझोआ नमस्ते